हँ सूर्यके अँ अस्नान कऽ कऽ जल चढ़ाबी आओर सरपरमे चन्दन लगाबी अँ पवित्र मन्दिरमे जाकऽ पूजा करी अँए जेना दरगाहमे जाकऽ पर जाकऽ अँ चादर चढ़ाबी अँए या रोजा राखी अँ आओर ओहिके बाद अँ रोजा राखी एहिसँ हँ धार्मिक अँ महत्व कि अछि तऽ एहिसँ हमरासबके बहुत मोन शान्ति रहत आओर अँ आत्मा शान्ति रहत एहिसँ अँ पूजा कएलासँ पाठ कएलासँ विशेष मोन ई ठीक रहत हमसब सूर्यके पूजा करै छी जेना छठि रखै छी अँ छठि पूजा करै छी छठि पूजामे अहाँके दुइ दिन तीन दिन व्रत रखै छी व्रत रखलापर ओकर त्योहार मनाबै छी ओहिसँ हमरा मोनके बहुत शान्ति मिलैए